औ नोंथांना मा प्रब्लेममोन औ नोंथांनि औ औ नोंथांनि माबाया बेसेबां बैसोआ फिफ्टि ना होनबा नोंथाङा दैखौ खम लोङो नामा माने फुं फुंआव सिखारबा आङो होनोखि फुं फुंआव सिखारनानै नोङो दैखौ गिलासनै बिदिसो लोंग्रो औ ओमफ्राय साहाखौथ' लोंखायोना बयबो औ औ होनबालाय साहाखौबोना नोंसोरो सिखारग्रोमोना दै लोंग्रोनानै गिलासनैसो ओमफ्राय माबाफोर जाग्रो जाग्रो बेनि उनाव साहा लों मानोना साहायाबो उदै गेसनि प्रब्लेम जाहोयो जायनि जाहोनाव उदै सानाय आरो गेस जानाय गोबानो ओंखारनाय बिदिबो जायो नालाय उदैबो सायो दा नोंथाङा आं बेखौनो होननो सानोखि नोंथाङा सिखारग्रोनानै सिगां दै लोंग्रो दै लोंखांनायनि उनाव एसे माबाफोर जाग्रो बिनि उनावसो साहाखौ लों औ बिदि खालाम माबाफोर जाग्रो औ बै मानि दाइरेक्ट सिखारनानै उदै खालियावनो साहा लोंबाथाय बिदि प्रब्लेमा जाखायो आरो गेसआ ओमफ्राय आरो थाव खम जा ओं एसे जाग्राफोरखौ नायनानै जा आरो नोंथाङा माने थाव थाव बुस्तु बिदि बाहेरानि बिदिखौथ' जाखाया जानो हागौ दा बायदि बैसोआव जायखि जाया थावखौ आरो थावखौ खम जा आरो बांद्राय जायोब्ला खाथिनि माबायाव फारमासिफोराव गेसनि टेबलेट लायनानै जाफैनो हागोन औ दे होनबा एसेनोसै आं दोनथ'नोसै औ र' दुइ मिनिट जायाखैमोन र' ओमफ्राय नोंथाङा माने बांद्राय उदै साथारोब्ला औ बे खाथिनि फारमासि थायोना औ बेवहाय बै माने मुलि गेसनि टेबलेट मोनखागोन बेखौ नोङो लायनानै जाफैबानो जाबाय अ दे दे होबालाय औ दे वेलकाम